कौआ भी होइ छै कोयल भी होइ छै पक्षी सब पक्षी होइ छै बहुत अनेक तरहके कभी मोन भेल तऽ मोबाइलोमे निकालीके देख लेब सूगा कोनो होइ छै करिया कौआ कोनो होइ छै काली कौआ काली कौआके नाम रहै छै कार कौआ कार कौआ होइ छै कोयली होइ छै सूगा होइ छै ई सब जेकरा नहि आबै छै देखै लए तऽ ककरो भिरु कहै छै की हे कोन छियै कोन पक्षी बता दे कनी सुगा छियै ई कहै छै पौड़की छियै पड़बा छियै मोन भेल तऽ मोबाइलो निकालि कऽ नेट पर देख लेलहुॅं ई कोन पक्षी छियै पक्षीके बहुत भी बीडियो निकललैया देखैबला सुनैबला कार कौआ सूगा पक्षी कोयली भी होइ छै कोयली बोली बोलै छै सुनैमे अच्छा लागै छै कहै छै ई कोयली बोललौया कोनो कौआ बोललै तऽ कहतै ई कौआ बोललै सुनैमे अच्छा लागै छै बहुत सूगा छै पक्षी छै पक्षी उड़ै छै उपर देखैमे अच्छा लागै छै जूट बान्हि कऽ बहुत सुन्दर लागै छै देखैमे सब पुछै छै हे ई कोन कोन छियै कोन चिड़ैं छियै कोन चुनमुन छियै कोइ कहल सूगा छियै कोइ कहल मैना छियै कोइ कहल कौआ छियै बहुतके घर पड़बा छियै उड़ै छै देखैमे अच्छा लागै छै मोबाइलो सऽ अपन मोन होइ छै तऽ निकालि कऽ देख लै छियै कतना पक्षीके नाम होइ छै बहुत सब देख लै छै ई देखल गाछ से तऽ कहै छै एकर बोली सुनैमे अच्छा लागै छै कोयली सूगा सब तरहके होइ छै मोन भेल तऽ मोबाइलमे निकालि कए देख लै छै कहै छै ई सूगा छियै ई पक्षी छियै सब पक्षीके नाम भी निकलै छै मोबाइलमे ओतना तऽ मालुमे छियै तैयो हलका फलका सूगा पेड़बा कोयली कौआ कागा सब भी बोलै छै पँछी अनेक तरह के हुअइ छै देखै छै बोलै छै कौआ बोलै छै पक्षी सुबह भी पढ़ैबो करै छै सुनैयोमे अच्छा लागै छै देखबो करै छै कौआ केतनो टाँइ टाँइ करै छै तऽ कहै छै ई हानी हेतौ टाँइ टाँइ करै छै कतना बोलै छै मधुर बोलै तऽ कहै छै ई बहुत अच्छा बोलै छै सुनैमे कत्ते अच्छा लागै छै कोयलीके आवाज सुनैमे बहुत अच्छा लागै छै बोलतै तऽ कहतै ई यए बोलि रहल छौ कबुत्तरो बोलतै तऽ कहतै बोलिये रहल छै सुनैमे अच्छा लागै छै सुगा भी बोली दै छै ओहो पक्षीए भेलै पक्षी बहुत पक्षी होइ छै देखैमे जूट बान्हि कऽ उड़ै छै सब बत्तक भी होइ छै न सब पक्षी होइ छै बहुत पक्षी होइ छै सुगा कौआ कार कौआ होइ छै पड़बा भी होइ छै पक्षीके नाम बहुत छै ओतना तऽ हमरा आरु नहि जानि पाबै छियै तैयो फिर भी देखै छियै सुनै छियै पूछै छियै जे नहि चिन्है छियै तऽ कहै छियै ई कोन चीज छियै तऽ बोलि दै छै ई सूगा भेलै कबुत्तर भेलै कबुत्तरो होइ छै पड़बो होइ छै दुन्नू होइ छै देखैमे अच्छा लागै छै सूगा सब चीज उड़ै छै उपरमे कबुत्तर भी उड़ै छै कऽ कागा कौआ होइ छै कार कौआ होइ छै एक कोदयल भी होइ छै कोयल भी बोलै छै बहुत मधुर बोली सुनैमे बढ़िऑं लागै छै बोलै छै उर मे कोयल बोली सुनैमे अच्छा लागै छै कोयल भी